हा सर ही ॾिसिजो न मुंहिंजी बाईक स्टार्ट नथी थिए मूंखे सेल्फ़ मारां थो किक मारां थो बाईक मुंहिंजी स्टार्ट ई नथी थिए मतिलबु छा प्रॉब्लम थी वई आहे

त सर त हीअ सर्विस जा छा चार्ज वठंदा आहियो बराबरि

हा बसि त पोइ हीअ त पऐ हाणे हूंअंई टाईट थी वियो आहे इंजन ऑईल बि चेंज कोन्ह कयो आहे त पोइ मुंहिंजी ही गाॾीअ में थोरो हीअ ॿ टे वस्तू बि मूंखे पाराइणी अथव एसेसरीज में त हीअ ब्रेक आहे लाईट आहे सीट कवर आहे हीअ सभु पोइ तव्हांजे हिते अवेलेबल आहे ओके ही सभु बि वस्तूओ ठहाराए अचो न त हीअ सभिनीनि जो समिझी लाहियो के प्रीमियम रेंज में वञिणो हुजे त सॼी गाॾीअ में घणो कॉस्ट ईंदो आहे अंदाजे त पोइ गाॾी गाॾी ऐं समिझी लाइ के तव्हां केतिरे ॾींहं केतिरे टाईम में रेडी करे ॾई वेंदा त हीअंर त मूंखे ऑफ़िस वञिणो आहे त पोइ हाणे अहिड़ो हुजे त सेटरडे संडे मूंखे छुट्टी ईंदी त ऐं पंहिंजी गाॾी तव्हां वटि रखी थो वञा फ़्राईडे जो हूं त ऐं फ़्राईडे रखी थो वञा हा ठीकु आहे हलो हा ठीकु चलो जय झूलेलाल